हम अपन घरके आसपासके इलाकाके साफ करऽके लेल बहुत तरहके उपाय करैत छी जाहिमे हम अपन टोल पड़ोस आसपासके सबके कहैत छी कचरा नहि फैलाबऽ लेल जेनाकि प्लास्टिकमे कोनो समान लाबैत छथिन ओकरो अच्छा जकाँ एक जगह राखिके डस्टबिनमे डालि कऽ ओकरा फेक देबऽ के चाही कूड़ेदानमे फेक कऽ पर आइ काल्हि से सब नहि समझैत छै हमसब अपन घरके आसपास चारू तरफ जङ्गल झाड़ कूड़ा कचरा सबके साइड कऽ के बहारैत छी ओ अगर धूल मिट्टी उड़ैत रहैत छै तऽ ओहि पर पानि मारैत छी आओर हमसब बहुत ई अच्छासँ ढङ्गसँ ओकरा साफ सफाइ करैत छी जेकि हमरा सबके आस पड़ोसके लोक ओहो सब बहुत आदमी एहन छथिन जे बहुत ही अच्छा जकाँ झाड़ू बहारू पूरा बहुत किछु अच्छा ढङ्गसँ करैत छथिन जते भी हुनका घरके कचरा रहैत छै हमरा सबके ओते पर कचरा बला तऽ नहि अबैत छै लेबऽ के लेल हमरा सबके मतलब हमरा सबकेँ पञ्चायतमे आयल छै कचरा लेबे बला लेल गाड़ी डिब्बा वार्ड नम्बर लिखऽ के तऽ लऽ गेल छथिन आधार कार्ड सब किछु कि डिब्बा कूड़ेदान देथिन ओहिमे लोग डालतै ओ लऽ जयथिन अपन कही कचरा राखेके जगह पर फिर ओ जहाँ रखैत छै वहाँ फेकऽ के छै बट हमर सबकेँ गाँवमे जेनाकि मध्य पञ्चायत छै ओहिमे मिलल छै आओर कचरा लेबहो आबैत छथिन जमा करऽ लेल फेर डब्बा दोसर देबऽ अबैत छथिन दू दू तीन तीनटाके मिलैत छै जेकि हमर सबकेँ पञ्चायतमे सब किछु आयल छै बट हमर सबके एतऽके जे मुखिआ छथिन ओ केकरो नहि ई डिब्बा देने छथिन कचरा बला आओर नहि तऽ ककरो साफ करऽ लेल जेनाकि कचरा होयत अइ तब सब राखतै ओ सब नहि देने छथिन हुनका घरेके आगेमे गाड़ी अपन लागल छनि आओर ओ गाड़ी ओनाहिते बारिशमे खराब होइत छै बहुत दिनसँ आओर हमरा सबके नहि मिलल छै हमसब अपन कचरा ओनाहिते कूड़ेदानमे सैत सबमे ओनाहिते अपन हमरा सबके छिट्टी जेनाकि पथिआ सब छिट्टी पथिआ होइत छै हमसब ओहिमे अपन कचराके रखलहुँ हमर सबके घरके पीछाँमे खाली जगह छै जङ्गल झाड़ छै हमसब ओहिमे जाकऽ अपन कचरा फेकैत छी बहुत दूर आओर हँ जादा गन्दगी रहल तऽ हमसब ओकरा जला देलहुँ आओर जला कऽ फेर ओ जे राख निकलैत छै ओकरा फेक दै छियै आओर हमसब अपन आसपड़ोसमे बहुत अच्छा से सफाइ करैत छियै बहुत लोक एहनो छै जे कचरा ओ नहि समझैत छै कि ई सब प्रदूषणसँ बहुत रङ्ग विरङ्गके बीमारी होइत छै प्रदूषण आरो फैलल ओहिके लऽ कऽ प्रदूषण गन्दगी भऽ जाइत छै ताहिके लऽ के अच्छा सबके स्वास्थओ बिगड़ैत छै इहो होइत छै बीमारी रङ्ग विरङ्ग के बारिशमे होइत छै पर बहुत लोग एहन छै जे नहि समझैत छै आइओ काल्हि आओर हमसब साफ सफाइ करऽ के लेल सब हमसब अपन आस पड़ोसके सब आदमी मिलजुल कऽ कचराके बहुत अच्छा ढङ्गसँ एक जगह इकट्ठा कऽ के फेकैत छियै जलाबैत छियै फेर ओकरा राखोके साइड कऽ दै छियै बहुत सुंदरसँ सबसँ सफाइ घर दुआरि सबके बहारि एकदम चिक्कन आस पड़ोसके गली राखैत छियै हमरा सबके ओम्हरके बहुत ही अच्छा गली मोहल्ला छै जेकि हमसब साफ सफाइ सब आदमी मिलजुलके करैत छी आओर हमरा सबके एम्हर जादेतर गन्दगी तऽ नहि छै कैला कि हमसब आदमी अपन अपन कचराके हटा फेक दै छियै हमरा सबके म अइल फैल छै हमरा सबके घर कोनो मेन रोडमे तऽ छै नहि या फेर कहीँ हमर सबके घर जङ्गल झाड़ दिस छै तऽ हमसब सारा कचराके ओहि जङ्गल झाड़ सबमे कहीँ फेक देलहुँ जेकि जाहिसँ हमर सबके स्वास्थय नहि बिगड़ै नहि ओकर बदबू आबे हमरा सबके घरे अपन कही भी फेक देलहुँ हमरा सबकेँ वहाँके सब आदमी बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ अपन अपन कचराके व्यवस्था कऽ के सब राखैत छै हमरा सबके मतलब कूड़ेदान या फिर किछु छैहे नहि एहिके लऽक ऽ हमसब अपन अपन कचरा के एक जगह जमा कऽ के फेकलहुँ साइडमे जलेलहुँ आ बहुत अच्छा जकाँ बहारि सुहारिके हमर सबके इलाका बहुत ही अच्छा साफ सफाइ स्वच्छ अइ हमसब अपन अपन बहुत ही अच्छा जेना साफ सफाइ कऽ कऽ रहैत छियै